मिडियाआव बर' रावखौ मिडिया जेरै रेडिअ आरो टेलिभिसन आरो प्रिन्ताव बर' रावखौ बाहायनाय जायो जेरै रेडिअआव रेडिअआव रादाब फरायनाय टेलिभिसनावबो जेनबा मोनसे बर'नि चेनेल दं केबोलाव ओमफ्राय केबोल केबोल टि भि फ्राव ओमफ्राय बेबायदिनो गोदोनि गोदोनि दिनाव ओ जेनबा जेरै फेसबुक ससियेल मिडिया फोर गैयैआव बर' रावफोरा बांसिन सोलियामोन इन्टारनेटफराव ओमफ्रायो दाना युटुबफोरावबो माखासे मानसिया भ्लग्सफोर बानायनानै बर' रावजोंनो भ्ल'ग्सफोर बानायनानै हगारो ओंखायनो ससियेल मिडिया फोरावबो बिदिनो माबा माबि निउसफोरखौ पेजफोराव आपल'ड खालामो मेल्ला निउसफोरखौ कालेक्ट खालामनानै होयो बहा मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ कालेक्ट खालामनानै बेयाव फेसबुकफोराव आपल'ड खालामो ओमफ्रायो